हिकु पेंटिंग जे माध्यम सां घणेई जानकारियूं हिकु ई काॻर ते उकेरे था सघूं इहा हिकु अहिड़ी कला आहे जिते कलाकार पंहिंजे मन जा भाव रंग जे ज़रिए व्यक्त था करनि जीअं अछो रंग शांतीअ जो साओ रंग हरियाली जो ॻाढ़ो रंग गुस्से जो ऐं कारो रंग विरोध या दुख गुलाब ऐं गुलाबी रंग प्यार जो प्रतीक आहे जॾहिं कुझु मुंहं सां न ॻाल्हाए सघंदा आहियूं त रंगनि सां इहा भाव व्यक्त करे सघनि सघिजनि था इहा ॻाल्हि मूंखे ॾाढी रोमांचित कंदी आहे लॻंदो आहे त जेको मां चई न थी सघां पर तॾहिं बि व्यक्त करे सघां थी पेंटिंग कला जी इहा ख़ासियत आहे